शेती मदीं आयज आधुनीकीकरण आयलां आनी तातूंत मदीं एक नवीं पद्दत म्हणजे मशिनां वापरपाची पयलीच्या वेळार बैलांच्या माध्यामांतल्यान लोक शेती जी आसा ती करताले बैलांचो वापर करताले जोत बांदताले नांगर बांदताले आनी शेत जे आसा कोंसताले पूण आता मशीन आयल्ल्या कारणान ही बैलांचो वापर करप जो आसा तो खूब कमी जाल्लो आसा आनी एक शेती सुद्दां आता खूब जो वेळ जो पयलीं लागतालो तो कमी जावन आता खूब बेगीन जे आसा शेती आमी करपाक शकतात आनी आधुनीक तंत्र गिन्यान करपाक शकता